हेलो हमर भोजनके ऑडर रहे छलै हँ कतेक समय तकमे अहाँ हमर भोजन दऽ देबै अभी तक वेबसाइटपर ओ समयके पतो नहि लागै छलै हँ अहाँ जल्दी ने करबै समयके अच्छा भोजन तैआर भऽ रहल छथि तऽ अहाँ जे समय बतेबाक रहै जे आधा घण्टामे दऽ देबै से अभी समय देखिऔ पैँतालिस मिनट भऽ रहल अछि अभी तक अहाँ किएक नहि समय निर्धारित समयपर दऽ रहल छलिए हँ देखबै ने आदमीके परिस्थितिओ ने देखबै आदमीके भूख लागल छलै हँ जेकि लेल हुनका जिज्ञासु छै जे जल्दीसँ अबै तऽ हमर भोजन जे हम कऽ लेब अहाँ एतेक समय लगबै छलिए हँ तऽ ओकर निवारण ने करबै अहाँ अपन वेबसाइट खोलू आओर ओहिपर अहाँ भोजनके समय निश्चित करू जे आनोगोटा सबके लागत जे जल्दीसँ भोजन आबि जाएत आओर समय देब